हालो हॅलो आं हांव प्रदिप पैंगीणकर उलयता हांगचो पैंगीण पैंगीणचो दरवट्यां म्हजें घर आं कितें जालें जाणा राती म्हणल्यार सदा भौतेक सदांच म्हणिल्ले सारके राती म्हजी पय तीन साडेतीन एकर शेत जमीन आसा शेत तितू राती गवे रेडे भरले आनी पुराय नास धुस करून उडयले फुल्ल तेक लागोन आमी कित करपाक शकतात आं होय हय हय हय हय हय म्हणल्यार कम्पेसेशन कितें मेळटले आमकां म्हणल्यार लुकसाण भरपाय मेळटली

आनी कितें आनी कितें करचें पडटा

तुमी ऑफिसर नी मॅडम मॅडम तुमी ऑफीसर नी आं एफ सी आय आं नी जात तीतलें बेगीन करपा जाय पय तुज्यान जात तीतले बेगीन करपा जाय डेली आमकां तो चोरता इतले आमी त्रास काडटात आनी करतात आनी आमची अशी नास धुस जाल जाल्यार आमी पोट कशें भरपाचें मागीर हां ह्या वाटच्यान पावस पडटा पावसान व्हावन वता माती येवन पडटा मागीर कांपणी आसा हें आसा सगळे आता यंत्रा करपाक जाय मनीस मेळणा अशें परिस्थितीन यें जालें जाल्यार आमचे दीस काडपा खूब कठीण जातले मातशें तुमी हें करात आनी कितें हांव फोर्म बीन तशें कितें भरचें पडटलें आं हां हां

आं नी मात्शे बेगीन हें करात हां बेगीन पयात हां